असांजे सिंधियुनि में चङा ई त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि पर हाणे असां वेझो वेझो असां नंढी थधिड़ी वॾी थधिड़ी ऐं गोगो सीज़न में ईंदा आहिनि पर असां वेझो हाणे मां नंढी वॾी थधिड़ी मल्हाई आहे जंहिंमें असां हिकिड़ो ॾींहुं अॻु सॼी रोटी ठाहे रखंदा आहियूं उन में सभिनी खां ज़रूरी शइ असां हुन में जेकी माता जी पूॼा कंदा आहियूं उन पूॼा करण लाइ असांखे हिकु सिंधी लोलो पचाईंदा आहियूं जेको मिठो लोलो पचायो वेंदो आहे उहो लोलो ऐं सत ठिकिड़ियूं खणी करे असां हुन जी पूॼा करण ॿिए ॾींहुं ब्राह्मण जे घरु वेंदा आहियूं उते उहो ब्राह्मण असांखे उन जी सॼी कथा ॿुधाईंदो आहे ऐं उहो असांखा वठंदो आहे उन में उन ॾींहुं असांखे कुझु बि गर्म खाइणो न हूंदो आहे इन करे असांखे इहो माता जो त्योहार करे चयो वेंदो आहे इन में कल्ह वारो सॼो खाई करे सॼी राति असां सॼो ॾींहुं उहो ई थधो खाईंदा आहियूं जंहिंमें बेसण जी कोकी पचंदी आहे मेथीअ जा फुलिका पचाईंदा आहियूं ऐं असां राति जो कुझु बि सैंडविच या कुझु ठाहे खाईंदा आहियूं ऐं असां इन त्योहार में माता खे जाम मञींदा आहियूं